حیدر آباد ضلعے میں بہت سارے ثقافتی روایت ہیں جیسے عید دیوالی رمضان جس میں ہم لوگ آپس میں میل جول کر کے کرتے ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں شیر قورمہ پینے اور ہم اُن کے دیوالی پہ پھلجھڑیاں جَلاتے ہیں اِس طرح یکجہتی ہوتی ہے